हांजी दोनें ऐ अच्छा हांजी दस्सो

आहो ओह् बी ऐ

अच्छा

ठीक ऐ आई जाओ वेल्ला ओ फिर तुस दुकान उप्पर आई जाओ

सब किश ऐ माराज आइयै ले लैयो अच्छा हां ठीक ऐ ठीक ऐ